بہت ساری عام چیزیں ہیں جن کو میں پہلے خود کرتی تھی لیکن اب ٹیکلوچی پر انوسار ہوتی ہے جیسے کہ مجھے جب پہلے ٹکٹ بنانا ہوتا تھا تو مجھے ریلوے اسٹیشن کی طرف جانا پڑتا تھا لیکن اب ٹیکلوچی کی وجہ سے میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہی اپنا ٹکٹ وغیرہ بک کر لیتی ہوں اور اس کے علاوہ بہت ساری دیگر چیزیں ایسی ہیں ایسی اسی طرح کی جس کو میں پہلے خود سے کرتی تھی لیکن لیکن اب ٹیکلوچی کے ذریعے سے مجھے بہت آرام بھی ہو گیا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ میں ان ساری چیزوں کا استعمال کر لیتی ہوں ٹینکلوچی نے ہماری زندگی میں بہت اہم رول ادا کیا ہے اور بہت اہم حصہ رہا ہے جس کے لیے میں ٹیکلوچی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کسی ٹیکلوچی کی وجہ سے ہماری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ ہم لوگ ٹیکلوچی کے ذریعے سے اپنا کام کر لیتے ہیں